हाँ मैं सबसे ज़्यादा गुलाब के पौधे उगता हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा खुशबू होती है मैंने बहुत से बाहर नर्सरी से गुलाब के पौधे लाकर उनको अपने घर में उगाया है ओर आज वह अभी के समय में भी बहुत अच्छी तरीके से मेरे पास उग रहे हैं मैं उनको डेली पानी देता हूँ उनमें टाइम टाइम पर समय समय पर उनकी उर्वक्ता में के लिए उनमें कीटनाशक वगैरह सबका उपयोग करता हूँ और मैंने उसके चारों तरफ़ जाली भी लगा रखी है जिससे कि कोई गुलाब के पेड़ को ना तोड़े